ہم نے تو کبھی شوٹنگ کی نہیں ہے لیکن جو لوگ شوٹنگ کرتے ہیں بھائی تو اگر کبھی مانو اپنا سب وہ لے کے گئے ہیں کیمرا سب لوگ تیار ہو کے ریڈی ہو کے گئے ہیں جو بھی شوٹنگ کرنے والے ہیں اگر اچانک سے آندھی طوفان آ جاتا ہے تو اس سمے بہت دقت آتی ہے شوٹنگ کرنے میں اور کیا کہتے ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کہ ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ کیمرا بھی سیٹ نہیں ہو پاتا ہے اور جو شوٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی اتنی تیز آندھی طوفان میں کھڑے نہیں رہ سکتے تو ان کو کئی پریشانیوں کا سامنا کر پڑ سک ہوتا ہے مطلب یہ ہے ہم نے کبھی نہیں کری ہے لیکن ہاں دیکھی ہے کہ آندھی طوفان آ رہا ہے اور لوگ کھڑے ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے بھیگ رہے ہیں جس میں ان کا میک اپ بھی خراب ہو جاتا ہے بار بار ان کو میک اپ بھی کرنا پڑتا ہے ادھر ہوائیں آتی ہیں جس طریقے سے بال ایک دم خراب ہو جاتے ہیں پھر بال آ کے جو ان کا مطلب پالر والے ہوتے ہیں وہ ان کے بال سہی کرتے ہیں تو ایک شاٹ جو ہے نا وہ کئی گھنٹوں میں ہو پاتا ہے بارش کی وجہ سے اگر موسم خراب ہے ہاں اگر موسم سہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تھوڑے سے بادل ہیں تو اس ٹائم اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی ہے اور شوٹنگ بھی سہی سے اچھے سے ہو جاتی ہے اور ان لوگ کا میک اپ بھی خراب نہیں ہوتا ہے جلدی اور تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا رہتا ہے شوٹنگ کے ٹائم اور جو کیمرامین ہوتے ہیں بارش آندھی میں تو وہ ان لوگ کو زیادہ دقت آتی ہے کیوں کہ وہ مطلب پورا بھار تو اس کا شوٹنگ کا انہیں کے اوپر ہوتا ہے کہ انہیں کیسے شوٹ کرنا ہے کیسے کیمرا لگانا ہے کتنا اوپر جانا ہے کیوں کہ اوپر جائیں گے جتنے اگر ہوا تیز ہے تو ان کا کیمرا بھی گر جائے گا ٹوٹ جائے گا بہت زیادہ دقت آ سکتی ہے بہت دقت آتی ہے اس لیے موسم شوٹنگ کے لیے موسم کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے شکریہ